आं जे जुनातखौ फिसिनो मोजां मोनो आंनाव मोसौ बोरमा अमा दाउ हांसो दङमोन मोसौखौ जों फुङाव सिखांनानै खाहैयो फुङाव खाखांनायनि उनाव जों सानजौफुवाव मोसौनो दैजों संख्रिजों मोसौखौहाय दैजों संख्रिजों दौनानैहाय जों खास्लायो खास्लायखांनायनि उनाव जों न'आव फैनानै जेला बेलासि सम जायो अब्ला जों मोसौखौ लायफिन्नानै जों जिगामाव खाफैयो अमाखौबो जोङो बिदिनो खालामो फुङाव सिखांनानै मोसौजों बोरमानोहाय जों हाग्रायाव खानानै हाग्रायाव खानानैहाय जों बोरमाखौहाय खाहैयो बोरमाखौहाय ओमफ्रायनो जों सानजौफु सम जाब्ला जों बोरमानो सोंख्रिजों दैजों दौनानैहाय जों मोसौखौ खास्लायो अमा अमाखौबो जोङो फुङाव आदार जों खालायजों लागायनानैहाय जों आदारखौ होयो बिनि उनाव जों हाग्रायाव खानानैहाय दोनहैयो जों दाउ आरो हांसोनो फुङावहाय सिखांनानै ओंखाम खालाय आरो माइरं माय बेफोरखौ जों सारनानैहाय हांसो दाउनोहाय सारनानै ह होयो साथखांनानै जाखांनायनि उनाव बिसोरो हाग्रायावहाय थाहैयो थाहैनानै बिसोरो जेला गावसोर उखैनानै सम जाफिनो अब्ला बिसोरो न'आवहाय फारसे होसोबोफिनो